बॉट बैल खेले हइ तऽ अच्छा रहे ह अच्छा से खेले हय गुल्ली डंटा उमे देह दंदुरूस्त रहतै होबऽ हइ मारलकै किछु केलक किछु केलक दौड़ बढ़ा केलक केलाके बादमे देह तन्दुरूस्त रहऽ हइ खेलल बैट बाॅल बैट बाॅल खेललक तऽ खेलके अपन देह तन्दुरुस्त रहल जन्ने जन्ने गेल तन्ने अपन गुल्ली डंटा खेललक गुल्ली डंटा खेलके फेर ई आयल फेर खाना खाके फेर गेल गुल्ली डण्टा खेले बॉल बैट खेललक बॉल बैट खेल के फेर ऊ गएल फेर आएल तऽ ओहिपर देह तन्दुरुस्त रहै हइ खनहन रहै हइ खनहन होलाके बादमे फेर ओ आयल फेर फेर गुल्ली डंटा खेललक बॉल बैट खेललक बॉल बैट खेलके फेर गेल तऽ फेर तन्दुरुस रहल देह तऽ ओहिमे देह खनहन रहल ओहिमे जाय हइ तऽ फेर आयल वहांँ से खेलके तऽ खेललाके बादमे फेर गेल बॉट बैल खेललक गुल्ली डंटा खेललक खेललाके बाद देह तन्दुरुस रहऽ हइ दरबर मारलक दरबर मारके आयल तऽ ओहिमे देह खनहन रहल खनहन होके तऽ ठीक रहऽ हय खेललाके बादमे फेर ओ आयल खेलके तऽ ओ फेर तंदु तंदुरुस रहल तऽ ओहिमे ठीक रहल अच्छा रहल कूद फान खेललक धियापुता तऽ बालबच्चा तऽ ओहेमे रहल ओनाही करैत करैतमे देह खनहन रहल आ बइठला से जाम रहल भेल नहि चलनाइ बुलनाइ भेल आयल तऽ खेलके तऽ ठीक रहल बॉट बैल खेललक खेलके जाए ह शइ खेलैत खेलैत अपन ठीक होल देह तन्दुरुस रहल अपन खेल के आएल